हैल्लो हैल्लो तुस कुन बोल्ला दे अच्छा अच्छा असैं बी अड़ेआ कैमरा लोआना ही सी सी टी कैमरे साढ़ा स्कूल अकैड़मी ऐ ते उत्थें असैं कैमरे लोआनें न ते केह् हिसाब कताब ऐ ते किन्नें भला असैं लोआने कोई सत्त अट्ठ कैमरे मतलव सत्त अट्ठ कमरैं च लोआनें असैं कैमरे ते ओह् केह् रेट शेट ऐ सनाओ हां थोह्ड़ा अच्छा अच्छा पंज छे लोआनें न असैं पंज छे लोआनें न ते तुस दस्सो दस पंदरां ज्हार मता ऐ असैं इन्नें थोह्ड़े लोआनें तुस थोह्ड़ा घट्ट करो हां रेट हां नेंई तोआड़ी दुकान कुद्धर ऐ ते अच्छा सांबै बस स्टैंड ते कदूं आचै अस आहो थोह्ड़ा घट्ट करेयो रेट हां घट्ट करेयो ते असैं लोआनें न चार पंज साढ़ै स्कूल ऐ एसैं स्कूल लोआनें न ते साढ़ै नै करी लैयो ठीक ऐ ठीक ऐ